टे सौ पंद्रहं चारि हज़ार हिकु सौ अठहठि हिकु लखु सत हज़ार टे सौ पंजुवीह पंजाहु हज़ार टे सौ ॿारहं ॿ लख टे हज़ार चारि सौ पंद्रहं